हँ हम अपन बुनाइ जे करै छियै बच्चा सभकेँ लिए अपना भरि बेसी हमरा नहि चाही बच्चाके उन किनलहुँ जाहिके द्वारा अपन एहि साल पहिरलहुँ छोट भेल तऽ खोलि कऽ फेर दुबारा बुनि सकै छी रेडीमेड नहि पहिराबै छी हमरा आबैए अपना बच्चा सभकेँ लिए स्वेटर बनलहुँ आओर गर्म होइ छै किनल उन आर एहि सँ आगाँ हमरा नहि यऽ जे हम बिजनेस करी हम ओकरा उदेश्य कखनो नहि राखने छी अपना घरके जरुरत भरि अपना काज करै छी अड़ोस पड़ोसके जे केओ बुनए ला आबैए तकरा बता देलहुँ जकरा उदेश्य रहै छै सिखएके जेकरा छै अपन बतेबो केलहुँ ओहो आर अपन अड़ोस पड़ोसके आदमी सिखैया आर हमरा आबैया तऽ बच्चा सभकेँ हम अपनेसँ बनेलहुँ बच्चासभकेँ बुनि बुनिके पहिरेलहुँ आरो एहन नहि यऽ जे एकर हम बिजनेस करी